फरायसालिनि गौमायाव आङो मोसानाय बाहागो लाफेरबाय मानोना फरायफुनाय समाव गोबां रंजानाय गेलेनाय फुरथि खालामनाय बेफोरबायदि पारफ'रमेन्सखौ खालामबोदोंमोन बे मोसानायफोराव गोबां जातनि जेरै हिन्दि इंलिस बर' आसामिस बायदि बायदि बेफोरनि गोबां स्टायलनि मोसानायजों बै फरायसालिफोराव पारफ'रमेन्स लानानै आङो फुरथि एबा रंजाबोदों जाय मोसानायाव प्राइजनि गेजेरजों जुजिनाय कम्पिटिसननि गेजेरजों बेफोरबादि बाहागो लाबोफेरदों बेनिखायनो आङो फरायसालि जौमायाव मोसानायनि गेजेरजों गोबां मुं खामायबोदों एबा सिनायथि मोनबोदों बेनिखायनो आङो बैफोरखौ दिनैसिमबो गोसोखाङो दा बिनिखायनो उन्दै समाव एबा फरायफुनाय समाव जोङो बयबो रंजानाय मोसानाय मेथाइ खननाय गेलेनाय बायदि बायदि गावनि रोंगौथिखौ जोङो दिन्थिनो हायो जोङो दिन्थिनो हायो बेनिखायनो आङो खावलायगोन आरो फोरमायगोन जोङो फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय मेथाइ खननाय मोसानाय बायदि बायदि आयदा फारिफोरखौ जोङो सोलोंबोनांगोन आरो गावनि रोंनायखौ जोङो दिन्थिबोनांगोन बेनि गेजेरजों सासे फरायसानि गासैबो बिथिङाव जौगानाया निसस्य फैगोन बेनिखायनो दिनैनि बादायलु मुगायाव जोङो बयबो बेफोरबायदि पारफ'रमेन्सनि गेजेरजों बेफोरबायदि प्रग्रामफोरनि गेजेरजों गावनि रोंनायखौ बयनिबो सिगाङाव बा गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनानै जोङो गावखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय खाबु एबा सुबिदाफोर मोनो बेनिखायनो आङो खावलायगोन फोरमायगोन जोङो बयबो फरायनाय फरायसा समाव जोङो गावनि रोंनायखौ फोरमायथारनांगोन गावनि रोंनायखौ गुबुननो दिन्थिथारनांगोन